साढ़े जेह्ड़े लाके च जां म्हल्लै च साढ़े लोकें दे घर न बिल्डिंगां न जेह्ड़ियां ते ओह् केह् न कि कच्चियां न कच्चियां कि'यां न कि कच्चे मकान बनाए दे पत्थरे दियां कंधां दित्ती दियां ते बाह्रें उसी मित्ती लाए दी छत्त उप्पर होंदी जेह्ड़ी तां ओह् बी कच्ची गै होंदी लकड़ियां पाई दियां होंदियां उसी अस आखदे पचाह्लियां पचाह्लियां पाई दियां होंदियां ओह्दे उप्पर चीरू पाए दा होंदा चीरू दे उप्पर असें घाऽ पाए दा होंदा घाऽ दे उप्पर असें तैह्लूं मित्ती पाई दी होंदी ते बरखा शरखा जिसलै होंदी ऐ तां साढ़े घरै दा अंदर पानी नेईं जंदा ऐ क्योंकि मित्तिये उप्परा दा गै निकली जंदा पानी तां करियै असें इन्ना खिश थल्लै पाए दा होंदा ते साढ़ियां जेह्ड़िया साढ़े म्हल्लै बिच साढ़े ग्रां बिच जेह्ड़े लोकें दे घर न मकान न सारे कच्चे न कच्चे न ते बड़ी अच्छी गल्ल ऐ ते साढ़ा जेह्ड़ा लाके दा जेह्ड़ा वातावर्ण ऐ म्हौल जेह्ड़ा साढ़ा इत्थै बड़ियां शैल ठंडियां ब्हामां चलदियां न फसलां उगदियां न अस मक्कां लांदे न कनक लांदे न सरेआं लांदे न बड़ियां फसलां साढ़ै होंदियां न थूम लांदे प्याज सारा किश होंदा ऐ साढ़ै ते बड़ा अच्छा ऐ साढ़े लाके दा एह् जेह्ड़ा सिस्टम ऐ जैदातर लोक साढ़े इत्थूं दे खेतीबाड़ी करदे न म्हल्ले दे खेतीबाड़ी करदे न जैदा सबतूं जैदा साढ़े लांदे न मक्कां मक्कां लांदे न ते फिर कनक बी लांदे न ते स'रेआं बी लांदे न एह् त्रै फसलां जेह्ड़िया साढ़ै जैदा होंदियां न ते जैदातर लोक लांदे बी इनें गी न ते भी जंग जंगल जाड़ बी बड़े न साढ़ै केह् करना पौंदा असें मक्कां राही दियां जां कनक राही दी जां सरसों राही दी तां केह् करना पौंदा ओह्दी असें राक्खी करने पौंदी कि जे साढ़े किश जंगली जानवर बी होंदे न ओह् बी आइयै जोआड़ी जंदे असें ओह्दी बी राक्खी करने पौंदी ते जैदातर साढ़े लाके दे लोक जेह्ड़े हैन इस्सै कम्मै बिच गै लग्गे दे रौंह्दे इ'यै उं'दा कम्म ऐ ते जेह्ड़ा साढ़ा घरै दा बड्डा फैमिली दा मतलब बड्डा बंदा होंदा साढ़े परोआर बिच जेह्ड़ा बड्डा सेआना बंदा होंदा असें उसी पुच्छी पुच्छियै कम्म करना होंदा ओह् असें ई सनांदे मक्कां कुसलै राह्नियां न सरेआं कुसलै राह्नी ऐ कनक कुसलै राह्नी ऐ ते ओह् असें ई सनांदे रौंह्दे ते अस करदे जंदे न ते बाकी साढ़ै किचन जि'यां आखदे रसोई बनाई दी होंदी ते साढ़े लाके बिच रसोई निं बनाई दी होंदी ऐ अस साढ़े बड़े सारे लोक केह् करदे कि जित्थै रसोई होंदी इक्कै बड्डा घर होंदा ओह्दे बिच गै रसोई होंदी ते ओह्दे बिच गै रौंह्दे बौंह्दे उत्थै गै सौंदे ते बाथरूम बगैरा दी गल्ल आई जेह्की तां साढ़ै ग्रां बिच लोकें बड़े घट्ट बनाए दे होंदे की जे जंगल बड़े होंदे ते ओह् जंगले ई चली जंदे ते बाथरूम दी बी इन्नी समस्या निं ऐ उत्थै इन्ना बी निं बनाए दा होंदा ते लोक साढ़े जैदा इ'यै ग्रां दा गै कम्म करदे न ते हून जेह्ड़े प्रधानमैंत्री न साढ़े मोदी साह्ब होरें जेह्ड़ी योजना चलाई इक ते हून तां करियै साढ़े म्हल्लै बिच बी लोकें बाथरूम बनाए हर घर बाथरूम बनेआ ते हून बड़ा सारा केह् ऐ हून भाई चेंज ते होऐ करदी गै हून लोक पढ़ै दे पढ़ी पढ़ियै ते निकलै दे सीटियें बिच जा दे सीटियें च र'वै दे ते सीटियें च रौह्न माराज ते भी बाथरूम ते जरूरी ऐ भी उत्थै हर इक चीज दी फैसिलिटी होनी चाहिदी हर इक चीज उत्थै थ्होना चाहिदी ते सिटी बिच तुसें ई पता ते है मकान बनाना होऐ ते भी इक मकान बनाई सकदा मतलब उस्सै मकानै च गै रौह्ना उस्सै मकानै च गै सारा किश करना ते साढ़े ग्रां बिच होन ते खुह्ल्लियां जगह्ं होंदियां ते मकान बनाओ तुस अपने खुह्ल्ले चक्कर लाओ जित्थै मर्जी जाओ ते हून चेंज होऐ दी आस्तै आस्तै जि'यां लोक साढ़े ग्रां पद्दरा दा बी प्हाड़ें दा बी लोक सिटी बिच गै आवै दे ते ओह् उत्थै आइयै चेंज होऐ दे हून